हमारा देश पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को आज़ाद हुआ था पंद्रह आ आज़ादी कराने आ आज़ादी स्वतंत्रता कराने के लिए जारी कराने के पहले हमारा देश स्वतंत्रता पहले गुलाम अंग्रेज़ों को गुलाम था हमारे आप आज लड़ाई करने के अनेक तरह के लोग भारत को आज़ाद कराने के लिए अधिक लोग शामिल थे शामिल करने के आ शामिल में पंडित जवाहरलाल नेहरु लाल बहादुर शास्त्री गांधी आदि सुभाषचंद्र बोस अनेक ऐसे जो जवान जो देश के काम के नेता थे जो भारत के जान गवांने के लिए सुरक्षा था स्वतंत्रता स्वतंत्रता अंग्रेज़ों को मार भगाने का काम किया भरत भारत जब से आज़ाद हुआ अब कि अब की मतलब आज से पहले पहले वर औरतें और लड़कियाँ नकल के बाहर नहीं निकलती थी अब की आज़ादी में अब की आपके समय में भारत की महिलाएँ और और लड़के लड़कियाँ खुल के आज़ाद थे मतलब भारत को विकसित कर रहे हैं हमारा देश पहले जो अंग्रेज़ों को गुलाम पहले गुलाम मु हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरु जो उसमें से एक नेता थे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु ऐसे नेता थे जो भारत कि आज़ादी कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया उनको बच्चों का बहुत प्रेम प्रेम लगाव था उनके जन्मदिन पर चौदह नवम्बर को बालदिवस के रूप में मानते हैं हम लोग हाँ चाचा नेहरु उनके नाम से चाचू बच्चे पुकारते हैं स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस के पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस के बाद भारत तबसे आज़ाद हुआ हम लोग पहले से स्वतंत्रत विकसित और इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा भारत की आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के अधीन थे हम लोग हमारा देश वह रम पिछड़ रहा था लोग तरह तरह से जान गवां कर भारत को आज़ाद कर लिया जाता आज़ादी कराने आज़ादी की बिना जान गवांएँ कितने वीर सैनिक हम कितने जवान शहीद हो गए